मछली पकड़ने के लिए हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं कम से कम दस बारह बंदे हो जाते हैं और यहाँ से जाएंगे नाव पर अपना खोलेंगे और जाल भी ले जाएंगे साथ सारे बंदे मिल कर नाव पर ले जाएंगे अपना जहाँ मछली पकड़ने का जुगाड़ होता है काफ़ी दूर जाते हैं हम लोग वहाँ मछली पड़कते हैं मछली कैसे पकड़ते हैं जाल को दो बंदे इधर रहेंगे प पहले तरफ उसके बाद जाल को गिराएंगे उसके उसके बाद जाल को गिरा कर फिर उसके बाद फँसाएंगे फँसा कर उसके बाद फँसा कर गिराएंगे जाल उसके बाद फँसाएंगे मछली उसके अंदर जितना आएंगे जाल के सब फँस जाएंगे ठीक है फँस जाएंगे उसके बाद जाल को खिचेंगे हम लोग जाल को खींच कर ये सारी मछलियाँ जितनी हैं सबको छुड़ाएंगे बारी बारी से छुड़ा कर उसके बाद इकट्ठा करेंगे कैरेट में रखेंगे कैरेट में रख कर उसे साफ करेंगे पानी में धुलेंगे अच्छे तरीके से उसके बाद उसका नाप जोख करेंगे तौलाए तौलाई करेंगे कितना है कितना नहीं है तौला कर उसके बाद अपना बर्फ वगैरह मिला कर उसे फिर बिज़नेस के तौर पर लेंगे अपना ले जाएंगे गाड़ी में लोड करेंगे लोड करके उसको या जहाँ मंडी है वहाँ जैसे गोरखपुर हो गया बलिया हो गया ये सब इलाहाबाद हो गया इ सब जगह ले जा कर अपना मंडी की में से हम सप्लाइ करते हैं हर जगह कटिया से भी अपना इस्तेमाल करते हैं छोटी बड़ी मछलियाँ फँसती हैं उसमें अपना जहाँ मछली का सुविधा होता है जहाँ मछली हमे सुन जाती है की यहाँ यहाँ मछली है वहाँ अपना खटिया हम लोग लगाते हैं